मिकी कलमां कन्नै लिखना बड़ा ई जादा पसंद ऐ साढ़े इत्थें पैह्लें बूह्टा होंदा हा ओह् स्याही लैंदे हे ते ओह् कन्नै ओह्दै बिच्च लकड़ी पाईयै ते कलम बनांदे हे लकड़िये दी कलम बनांदे हे ते ओह्दै कन्नै लिखदे हे बड़ा जादा शैल लखोंदा हा ते लैपटॉप ते मोबाईल उप्पर में कदैं लिखेआ नी व जेह्ड़ी कलम कन्नै मेरी राईटिंग ही लिखने आह्ली ओह् मेरा बड़ा ई शैल लखोंदा ते पिछले साल ते मिगा स्कूल मेरै अबार्ड़ बी थ्होया कि तेरी इन्नी शैल राईटिंग ते जेह्ड़ा मतलव कलमां कन्नै लिखना नी बड़ा जादा सैल लगदा लैपटॉप उप्पर ते फोन उप्पर बी लखोंदे लेकिन जेह्ड़ी साढ़ी राईटिंग ऐ ओह् कलमां कन्नै गै बनदी ते सारें जनें कलमां कन्नै लिखना चाही दा जेह्ड़ी कलम ऐं ओह्दै कन्नै गै साढ़ी राईटिंग सुधरदी ते सारें कलमां कन्नै लिखना चाही दा